बात करें बुनाई और सिलाई की तो देखा जाए तो पहले हम लोग कपड़े का यूज़ भी नहीं इस्तेमाल भी उतना नहीं करते थे लेकिन अभी के समय में जैसे ठंड आ गई सर्दी आ गई तो हम लोग ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें गर्माहट महसूस होता है बहुत ही गर्मी होती है उस कपड़ों में तो हम लोग ऊनी कपड़ों को बुनवाते हैं किन्हीं से जैसे हमारे मम्मी को आता है बुन बन बुनने के लिए तो बाज़ार जा कर हम लोग ऊन खरीदते हैं और उन्हें ऊन से स्वेटर बुनाते हैं सॉक्स बुनाते हैं मोजा बुनाते हैं दस्ताना बुनाते हैं तो अभी काफ़ी ज़्यादा ही इस्टाइल चला हुआ है और आगे और ही ज़्यादा भविष्य में देखा जाए तो आगे चला जाएगा और बात करें सिलाई की तो पहले के ज़माने में हमारे पूर्वजों ने एक पतली सी गंजी धोती जैसे कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो हम लोग सेट इस्टाइलिश इस्टाइलिश शर्ट इस्टाइलिश पैंट इस्टाइलिश और न जाने क्या क्या सिलाई करवा कर पहनते हैं और बात करें महिलाओं की लड़कियों की तो उन सबने भी काफ़ी ज़्यादा सिलाई के कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं बुनाई के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अभी हम लोग बुनाई और सिलाई की तकनीकी अस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं भविष्य में देखा जाए तो हरेक घर में हरेक गाँव में हरेक ज़िले में हरेक राज्य में लोग सीखना पसंद करेंगे इस तकनीकी को क्योंकि यह बुनाई और सिलाई काफ़ी आगे आ चुकी है अभी के समय में तो हम लोग चाहेंगे कि या भविष्य में भी आगे जाए चलता रहे क्योंकि पहले जैसा अब हम लोग कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी शानदार फैशन डिजाइनिंग चला हुआ है तो हम लोग अभी एक से एक कॉलर प्रिंस कॉलर न जाने क्या क्या नाम है तो बुनाई और सिलाई करके हम लोग पहनते हैं इस्तेमाल करते हैं